ہیلو ہاں کون

تینوں ترلا پر ہاں ہمارے پاس تو بہت سارے ورکر ہیں دو دن تو ٹیم لگ جائے گا تینوں ترلا پر کرنا ہے ہاں تو بھیجتے ہیں دو دن میں اپنے آدمی لوگ کو وہ تو گھر دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا اب گھر جیسا رہے گا اسی اب گھر دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا ایک بار گھر دیکھ لیں گے نا تو پھر اندازہ ہو جائے گا ہاں ہمارے سارے ورکر اچھے سے کام کرتے ہیں ایمانداری پوروک ہاں اس میں کوئی دقت نہیں ہے

ہاں ہاں لگاتار کام ہوگا تو پورا میں پائپ بچھوانا ہے اوہ کمپلیٹ کام ٹھیک ہے ہم اپنے آدمی کو بھیجتے ہیں ہاں جب بھیجیں گے تو ہم ہاں بھیجیں گے تو کال تو کر ہی دیں گے ٹھیک ہے تو بات ہوتا ہے پھر وعلیکم السلام